हिकु लखु चारि हज़ार पंजाहु सत सौ वीह अठ हजार ॿ सौ पंजानवे ॿ हजार चारि सौ नव ॿ लखु अठ हज़ार उणिवीह सौ